तऽ

हँ तऽ अहाँके केना फीस ओस चलै छै तऽ तऽ सोचलिये जे हँ बढ़िआँ जे अथि हुए गीत आबैके सीखै यऽ

ओएह सभ चाहै रहियै जे बच्चा बढ़िआँ सुधरि जाए तब आर आगाँ बढ़ै

हँ

हँ बच्चा ठीक छै बच्चा अच्छा बच्चा ठीक छै बच्चा हँ ऐबे लै कऽ ओकरा हँ

अच्छा हँ तऽ बच्चामे कोइ कसर नहि छै

हँ इसकुल लै कऽ एबै जरूर हँ हँ तऽ बच्चा के लाबबे तबे ने परीक्षा लेबै हँ से छै तऽ लाबबे बच्चाके बच्चा लेकिन ठीक छै बच्चामे कोइ तरहके कसर नहि छै अच्छा हँ तैयो अहाँ प्रिंसिपल छियै ने इसकुलके अच्छा

अच्छा ठीके छै तऽ बच्चाके लब बै हँ अच्छा हँ तैयो किछु राहत तऽ करबै अच्छा ओ बच्चा लै कऽ एबै तबे देखबै तब तब हँ ठीके छै तऽ बच्चाके लाबबै